ہلو السلام علیکم وبرکاتہ جی کیا میری بات رحیم فیملی ریسٹورینٹ سے ہو رہی ہے

کیا آپ کے یہاں ہلو کیا آپ کے یہاں مٹن بریانی اور بہاری کباب مل جائے گا اچھا آپ کا جو یہ فیمس آئٹم ہے اچھا اس کا ذائقہ کے بارے ہم بتا سکتے ہیں جی کہ ذائقہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں بات تو صحیح ہے ہمارے پاس اس لیے آیا آپ کا نام آیا ہے تو بہت ہی بہترین ہے مگر بات یہ ہے کہ سب تو یہی بات کہتے ہیں ٹھیک ہے انشاء اللہ ا بات کیا ہے کہ اس کا کیا پرائس ہے پر پلیٹ کا

ٹھیک اچھا آپ کا لوکیشن کہاں ہوگا اوہ اچھا اسی وقت سہولت ہوگی ایسے تو ہم نے ہماں نے بہت سے ریسٹورینٹ

یہ بات یہ بات تو ہر کوئی بولتا ہے حضرت ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاء اللہ میں عنقریب آپ کے یہاں آؤں گا ٹھیک ہے انشاء اللہ رحمن